ویسے تو نیوز میڈیا ہر علاقوں کی باتیں ہم تک پہنچاتی ہے پورے دیش میں کیا چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے ہر طرح کی باتیں ہمیں بتاتی ہے دیش میں الیکشنس ہو رہے ہیں کون جیت رہا ہے کون ہار رہا ہے ہر طرح کی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں لیکن میرے خیال سے جو میڈیا کو ہم تک باتیں پہنچانی چاہیے وہ میڈیا میں باتیں ہوتی ہی نہیں ہیں جیسے غریبوں کا حق چھینا جاتا ہے بےچاروں کو کھانا نہیں دیا جاتا بھوکے مر رہے ہیں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں گھر ٹوٹ رہے ہیں ندیوں کا پانی گندہ ہو رہا ہے ایسے اور بھی باتیں ہیں جو میڈیا تک نہیں پہنچتیں میڈیا ہم تک نہیں پہنچاتی ایسی باتوں کو میڈیا ہر دیشوں میں نہیں دکھلاتی دیش کی اچھی باتیں ہم دیش کی اچھائی کے لیے باتیں نہیں بتاتی امیروں کی باتیں ہیں کون کب کہاں جا رہا ہے یہ ساری باتیں میڈیا ٹی وی پہ ایک دم دکھلا دیتی ہے لڑائیاں ہو رہی ہیں یہ باتیں دکھا دیتی ہیں لیکن جو باتیں دکھانی چاہیے وہ باتیں میڈیا میں ہوتی ہی نہیں ہیں